हमर राज्यमे जे यऽ अधिकतर लोक जे छै मैथिली बजैये मैथिली बजलासँ इ होइ छै की हमरा सबके बहुत प्रसन्न भेल खुशी भऽ गेल बहुत रास जे भा अपना राज्यमे जे होइ छै बहुत सारा कोइ कोइ जे छै अलग भाषा बोललकपर बहुत सारा हमरा बिहार राज्यमे जे छै अक्सर आदमी जे छै अक्सर इन्सान जे छै ओ मैथिली भाषाके प्रयोग करलक मैथिलीवला मैथिली हमेशा प्रसिद्ध छै बोली हरेक भाषामे अच्छा लगल मैथिली भाषा सब बोलैके प्रयास करै छै सीखैके कोशिश करै छै की हम मैथिली बाजू ओइ लए बहुत आनन्द आबै छै सुनिके बहुत अच्छा आबै छै अच्छा फील होइ छै जाहिमे मिथिलाके भाषा जे होइ छै हमर सबके मैथिली छी हुनका बोलैके लिए सुनैके लेल बहुत प्रेरित रहे छी की अहाँ जहाँपर कोनो भाषण भऽ गेल कहुँपर जे बोले छी तऽ ओ हमसब सुनै लए जाइ छी आओर ओ सुनिके जे छै हमरा सबके बहुत अच्छा लगल अच्छा लगैये सुनिके आओर बहुत प्रेरित होइ छी की हमहुँ सीखू भाषा आओर दूसराके भी सीखाउ भाषा जे ओ भी सीखकऽ कहीं दूसराके पास बोलै एक मैथिली भाषा जे होइ छै बहुत आनन्दप्रिय भाषा छै जे सुनिके बहुत आनन्द आयल किसीसँ मैथिलीमे ककरोसँ बात करै छी तऽ हुनकासँ बात करैमे भी बहुत अच्छा लगै छै बहुत फील बेस्ट फील करै छै की हम मैथिली भाषा बोललहुँ हम मैथिली भाषा सीखू ओकर ई छै बहुत प्रेरित रहै छै की की कयलियै हमर भाषा जे अइ मैथिली भाषा ओ बहुत आनन्द प्रिय यऽ जिनका सुनिके बहुत दिल मोहि लै छै सुनिके मैथिली एक बहुत आधुनिक भाषा छै जे